आसामनि आबादारिफोरा आबाद मावनानैनो गाव गावनि जिउखौ खाङो आरो आसामनि आबादारि मावनायनि खेथ्र'वाव माने बिसोरो बुहुत प्रब्लेमखौ माने फेस खालामनो गोनां जायो आसामनि आबादारिफोरा माइ गायो मैगं थाइगं गायो गासैबो बिभिन्न धरननि खेथि खालामनानैनो माने गाव गावनि जिउखौ सलायबाय थादों आरो जिउ बिदिनो जेनेबा माइ गायनायनि बोथोराव माइ गायखांनायनि उनावबो मालाबा दै बाना जाना होयो दै बाना फैनाय लोगो लोगोनो जि खेथि मावदोंमोन खेथिफोरा माने नस्थ' जाजोबो नस्थ' जानानै नस्थ' जानायनि फलाव जेसांखि बिसोरो फिथाइ मोननांगौमोन बिखिनि फिथाइखौ बिसोरो मोननो हाया आरो मोननो हायाबा बिसोरनि जेनेबा माइ गायनायाव बिसोरो जेनेबा गाव गावबा गावथ' मावनो हायानो ओंखायनो जेनेबा बिसोरो हाजिरा लानानै बा जे लानानै हालेवनायनि खेथ्र'वावनो ट्रेक्ट' लानानै बा मा खामनानै जि खामोमोन बिफोर मानि गासैबो दैयाव थांजोबो आरो बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो बिसोरो माने बिसोरो माने लस जानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय जेनेबा माइ गायखांबाय गायखांनानै दै बाना थांखांनायनि उनावबो जेनेबा जेनेबा जेरै गोरान खेथि खालामो गोरान खेथि खालामनायनि खेथ्र'वावबो एम्फौ एनलाफोराबो खस्थ' जायो एम्फौ एनलाफोराबो माने बुहुत नस्थ' खालामग्रा जालांबाय